कि अहाँ कहिओ रिले रेस दौड़ै छियै हँ हम अहाँ रिले रेस दौड़ै छियै आओर दौड़य दौड़नाइके अनुभव करैत छियै जे हमर फिटनेस बनल छथि आओर दऽ शरीरमे कोनो बीमारी न पड़ैत छै दौड़बाक दौड़ैसँ शरीर स्वस्थ रहैत छै आओर दौड़ै दौड़यसँ हम हमसभ बहुत सिखै छियै आओर आगे बढ़यके कोशिश करैत छियै दौड़यमऽ हमर कोचक नाम छै तऽ सुभाष आओर आओर देखै छियै जे दौड़यसँ आओर आगाँ बढ़े बढ़बाक लेल सोचै छियै आओर दौड़ै दौड़यसँ हमर फिटनेस आओर शरीरके शारीरिक ठीक रहैत छथि आओर मानसिक बुद्धि विकास होयत छै दौड़बाक सभकेँ तऽ सभकेँ दौड़बाक चाही दौड़यसँ शरीर स्वस्थ रहै छै आओर दौड़यसँ शरीरमे कोनो भी चीज के प्रभाव नहि पड़ैत छै दौड़यसँ शरीर स्वस्थ रहैत छै दौड़यसँ बहुत सा लाभ होयत छै आगे जाइके अवसर मिलैत छै आओर दौड़यसँ बहुतसे चीजके बारेमे ज्ञान आओर अर्जित होयत छै दौड़यके लेल आदमीकेँ सोचबाक चाही दौड़न दौड़यसँ बहुत ज्ञान होइत छै दौड़बन दौड़यसँ बहुतसे चीजके बारेमे पता चलै छै आओर दौड़बाक लेल हम लोग फील्ड पर जाइत छियै समयसँ दो सए मीटर दौड़ै छियै चारि दो सए चारि सए एसे सभ दिन दिन सुबह शाम फील्ड पर जाइके दौड़ैत छियै आओर दौड़ दौड़क घर आबैत छियै